जय झूलेलाल आंटी असांखे तव्हां पंहिंजे पंहिंजे तकलीफ़ुनि जे बारे में पंहिंजे ज़िंदगी जे सफ़र जे बारे में थोरो ॿुधाईंदव हा छो न जय झूलेलाल मां तव्हांखे पहिरियों खां वठी सॼी ॿुधायांव थी मां नंढिपण में ई घणा ई कुझु ॾिठो आहे असांखे असांखे पहिरियों एॾा माउ पीउ हूंदा हुआ पर पप्पा त बचपन में ई एक्सपायर थी विया ऐं असां पाण पंहिंजे पेरनि ते सब मुंहिंजी मम्मीअ सां गॾु बिहु करे असां नाश्ता पाणी ठाहे करे सुबुह जो सवेल उथी पटाटा बॉइल कयूं चटणियूं ठाहियूं पुड़ियुनि जा अटा ॻोहूं ऐं भाॼियूं ठाहे करे ऐं असां त हुते होटल ते पहुचा आहियूं तॾहिं असांजी मम्मी असां ते उहे सभु विकिणंदी हुई ऐं तंहिंखां पोइ असां फटाफट तयार थी करे सत बजे इस्कूल वेंदा हुआसीं इस्कूल मां थी करे अची वियो त घर जो थोरो घणो जेको कमु पयो त उहो कयूं ऐं असांखे पाणी बि ॿाहिरां भरे अचिणो पवंदो हुओ पाणी भरे अची कम करे वरी असां शाम जो थोरो होमवर्क कयूं काई घर जो ॾिसूं मस्ती कयूं मुंहिंजा ॿ भाउरु भेणु नंढा हूंदा हुआ उन्हनि जो बि ध्यानु रखिणो पवंदो हुओ रोटी करे उन्हनि खे खाराइणो उन्हनि खे ॾिसणो पढ़ाइणो सभु मूंखे ई ॾिसणो पवंदो हुओ छोजो मां वॾी हुअसि ऐं तंहिंखां पोइ मम्मी अचे मम्मी त मम्मीअ खे बि असां थोरी शेवा ॾींदा हुआसीं छो जो उहो सॼो ॾींहुं कमु करे थकी पवंदी हुई उहा सॼो ॾींहुं करे करे उते बि को वेहण जी मज़ाक न आहे उन वीचारी बि एॾा दुख ॾिसी असां टिनिनि खे वॾो कयो चइनिनि खे वॾो कयो ऐं तंहिंखां पोइ मतिलबु त असांजो सॼो ध्यान बि रखियो असांजे पप्पा खां पोइ असांखे कोई तकलीफ़ न ॾिनी ऐं हुन ज़माने में बि मज़ाक न हुई ऐं त हाणे भई असां कयूं भई असां महिनत कयूं मज़दूरी कयूं ऐं तंहिंखां पोइ उमिरि थिए थी त पोइ घरु ॾिसी मम्मीअ मूंखे शादी कराईं शादी कराईं शादी कराईं अॻिए त अने पाण वॾा ॾिसंदा हुआ असांखे न ॾेखारींदा हुआ ठीकु आहे नसीब जे सम्झी करे असां कयोसीं बरा पर त आहियासीं शादी करे हिते त तंहिंखां पोइ घोटु हुओ ससु हुई ऐं ॾेरु हुओ ससु माना पंहिंजे हिसाब जी हूंदी हुई ॾेर नंढो हूंदो हुओ त मस्तीखोरु हूंदो हुओ बाक़ी घोटु हूंदा हुओ पहिरियों सुठो सुठो सभु थियो पर तंहिंखां पोइ उहो बीमार थी पियो हिकदमु उन खे झटको लॻो त पोइ उहो बेड ते अची वियो वीह साल मां उन जी शेवा कई हाणे दवा दारु लाइ बि पैसा खपनि त असांखे ॿाहिरि निकिरिणो पियो मुंहिंजी ससु अकेली छा करे उहा न पई करे सघे ॿुढी हुई वीचारी त पोइ मां ॿाहिरि निकरी घर घर जा कमु करे ऐं त हुन जी शेवा बि कई इन विच में मुखे टे ॿार बि ॼमिया टे ॿारनि खे मां वॾो कयो पालियो पोसियो पढ़ायो मानि सरकारी स्कूलनि में उन्हनि खे पढ़ायो वॾो कयो ऐं तंहिंखां पोइ त मुंहिंजे घोट जी बि शेवा कई घणेई कुझु कयो पापड़ बि मां विकिणिया आहिनि मां घणो ई कम कयो आहे जंहिंजी का ॻाल्हि ई कोन्हे का घरु घरु थैला खणी करे मां पापाड़ बि विकिणणु वई हुअमि मूंखे घोट जे करे ॾाढो कमु करिणो पियो ॾाढो यानि ॾाढो करिणो पियो ठीकु आहे भॻिवान खे जेको मंज़ूरु हुओ उहो न कयो नेठ एॾी शेवा करण खां पोइ बि मुंहिंजो घोट न मां उथारे सघियमि ऐं पोइ वॾा छोकरी खे शादी कराई ॿार अञा मुंहिंजा ॿ कुंवारा आहिनि इन विच में मुंहिंजी ॾेराणी बि हली वई ॿार छॾे उन जी न्याणी मुंहिंजी ससु गुज़ारे वई हाणे उन जी न्याणी बि मूं वटि हुई मां पाली वॾी कई शादी कराई सभु मूंखे करिणो पियो मां कयो न्याणी हुई न्याणीअ खे धिको त न ॾिबो इन करे मां उन जो बि कयो पर पंहिंजा ॿार पढ़ाया वॾा कया नौकरियुनि ते बिहारिया अञा ताईं मां घरु घर जा कम कंदी आहियां प्रेस कंदी आहियां सुबूह जो अठे बजे खां वठी शाम ताईं प्रेसूं चालू हूंदियूं आहिनि मुंजूं मुख वेहण जो टाइम ई न हूंदो आहे मां उहो न कयां पर हाणे मूंखे ॿारनि जो भविष्य बि त ॾिसणो आहे न हा तंहिंखां पोइ वरी घरु अची ॿारनि खे जेकी वणे उहा रोटी ठाहे रखां घर जो कमु कयां घणेई कुझु मूंखां माना एॾा थिए जेतिरो थींदो आहे एतिरो कंदमि कंहिंसां मां बिहंदी न आहियां ॻाल्हाईंदी न आहियां ऐं तंहिंखां पोइ थोरो सत्संग में ध्यानु ॾींदी आहियां वेंदी आहियां किथे महीने महीने मूंखे राशन ॾींदा आहिनि ॿिनि टिनि जॻहियुनि ते मां उते वठण वेंदी आहियां वठी ईंदी आहियां ऐं पोइ घर हलाईंदी आहियां जीअं अचे तीअं मां हलायां पई थी ऐं मूंखे सत्संग में बि वेंदी आहियां जेमहिल मूंखे टाइम मिले मां गुरू जो नाम जपींदी आहियां मूंखे गुरू जो ई सहारो आहे ऐं तंहिंखां पोइ मूंखे गुरू जो ई साथ घणो आहे हिन अॻिए बि आहे न मज़ाक न हूंदी हुई माउ खे पंहिंजा भई ॿार पालण जी ऐं हिकिड़ी अकेली ज़ाइफा छा छा करे सघंदी आहियां ऐं हिन ज़माने में बि ज़ाइफा खे एतिरी ताकत कान्हे पर मां भॻ गुरुअ खां ताकत घुरंदी आहियां चवंदी आहियां मुंहिंजा इहे ॿई ॿार हाणे वॾा थियनि पंहिंजे पेरनि ते बिहनि ॾिसां मां सभु थिए तंहिंखां पोइ भई मां भले मुंहिंजो जनम सफ़िलो थिए ऐं तेसि ताईं मूंखे गुरू ताकत ॾींदो मां महिनत कंदी ईंदमि ऐं तंहिंखां पोइ तंहिंखां पोइ मूंखे गुरू एतिरी हिमत ॾिए जो मां अॻियां वधां ऐं कयां का मुंहिंजे ॿारनि खे सुठी सुमत ॾिए मुंहिंजी न्याणी बि ख़ुशि आहे ॾेरोट बि ख़ुशि आहे ॾाढे सुठे घर में न ॿई छोकिरियूं ऐं ॿिन्हनि छोकिरियूं मूंखे माण्हुनि घुरी वरतियूं आहिनि